جی جی میں شارد بات کر رہا ہوں آپ میڈیکل اسٹور انشورین سے بات کر رہے ہیں جی جی وہ مجھے میڈیکل انشورنس مجھے اپنا اپلائی کرانا تھا تو آپ بتا سکتی ہو اس کے بارے میں کیا کیا بینیفٹس ہیں اس کے اوکے اوکے اوکے اوکے تو اس کی ڈاکیومنٹس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اوکے اور تو اسے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں ہم ہاں اوکے تو یہ مطلب منتھلی میں رہتا ہے یا ایئرلی میں رہتا اوکے تو یہ کیا مطلب الگ الگ پلان ہوتے ہوں گے ان کے مطلب الگ الگ پلان ہوتے ہیں اوکے تو آپ کا آفس کی مطلب کہاں ہے یہاں آپ بتا سکتی ہے ایڈرس تاکہ میں آپ سے وچٹ کر سکتا ہوں آپ سے مل سکوں میں اوکے چلیے آب بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اتنی جانکاری دی اور میں آپ سے ملتا ہوں آ کے ایک بار اور اس بارے میں میں آپ سے بات کرتا ہوں اوکے تھینک یو